मुंहिंजी सभिनि खां प्यारी यादि आहे मुंहिंजी स्कूल जी यादूं छोकी इन स्कूल जी यादियुनि में मुंहिंजी माउ आहे मुंहिंजी फैमिली आहे मुंहिंजी स्कूल आहे मुंहिंजा यार दोस्तार मुंहिंजो बचपनु आहे बचपन जी यादियुनि खां मथे त कुझु कोन्हे स्कूल वेंदासीं पढ़ंदासीं खाईंदा पीअंदा हुआसीं घुमंदा हुआसीं मौज कंदा हुआसीं इन खां मथे बचपन में न कोई टेंशन न कोई उपादी न कुझु न छा बसि ख़ुदि जो इंजॉएमेंट हो बसि पढ़ाई करिणी खाइणु पीअणु घुमिणो त मुंहिंजे लाइ त सभिनी खां बेस्ट लाइफ मुंहिंजी यारु दोस्तारनि वारी मुंहिंजी बचपन जी लाइफ